मां सभ्यता खां हिकरी कुर्ती ख़रीदी ऐं उहा ॾाढी सुठी निकती हुन में हुन जो कलर वग़ैरह हुन जो कपिड़ो वग़ैरह सभु ॾाढो सुठो हुओ ऐं हुनजी जेको फैबरिक वग़ैरह उहो एतिरो सुठो हुओ की असां मूंखे ॿीहर हुन पासे वञी करे हुन कुर्ते खे वठिणो पियो ऐं असां हुन जो रेट बि ॾाढो रिज़नेबल हुओ ऐं उहा सभिनि खे एतिरी वणी के सभु मूंखां पुछणु पया की तू इहा कुर्ती किता वरती आहे ऐं असांखे बि हली करे वठी ॾियो कई कई दफ़ा कई ब्रांड जी शइ हेतिरी सुठी निकरंदी आहे की उहा असांखे ॾाढी वणी ऐं असां पंहिंजी स सर्कल खे फ्रेंड सर्कल खे बि वठी करे हुननि सां ॻाल्हाए ॿिए हंधु वरी वठणु वियासीं त कई दफ़ा लॻंदो आहे कि ईअ शइ असांखे हर घड़ी ॿीहर ॿीहर मिले जंहिम करे असांखे उहा शइ विसारे ई न सघंदा आहियूं बसि